एक्को सए रुपैआ छै डेढ़ो सए रुपैआ छै नब्बैयो रूपा छै मतलब जेहन फूल जेहन गमला रहै छै गेन्दा बला होइ छै एक्को सएमे चमेली बला होइ छै पचासो रूपामे तकर बाद गुलाब बला होइ छै डेढ़ो सएमे कोन फूल लेबै अपने जेहन गमलोके दाम लगै छै फूलोके दाम लगै छै जे फूल लेबै अपना चमेली ले ऑंय गेना बलाके हॅं एक सए चमेली बलाके पचास रुपैआ पचास रुपैआ अरहुल बलाके एक सए बीस एक सए तीस हॅं आ गुलाब बलाके डेढ़ सए मतलब जे फूल लेबै अपना ऑंय आ गुलाब बला एक सए साठि रू कमलके फूल एक सए चालीस डेढ़ सए हॅं लगैथिन कहाॅं अपना छतपर लगैथिन की होतै किए ने दोकानपर अयबै तऽ अपना कम होइ जेतै जेथिन कहाॅंमे लगैथिन कहाॅंमे अगर जे नीचाॅंमे लगैथिन तऽ कम कए देबै एना गमला देब तऽ कम कनिये मनीये ने होतै तऽ गमला सहित लेबै तऽ अययै लए जैयै

हॅं तऽ दोकान पर अयबै देख लेबै तभिये ने कोनो बात हेतै देखलाक बादे ने होइ छै कि एना हम बोलला सऽ थोरही किछु होइ छै देख लेबै पसन्द परि जेतै तऽ अपना आर महॅंगा बला लेबै सब चीज चढ़ै छै लेकिन जे घर अङ्गनामे लागल रहै छै गमलामे ओ बेसी बढिऑं ने रहै छै कि ओ आक धतुरके जे बढ़िऑं अरहुल आरके फूल गाछमे रहै छै सुरक्षित रहै छै अच्छा जगहमे रहै छै तऽ ओ बेसी ने अच्छा लगै छै हॅं बेसी बढ़िऑं लगै छै अपना